हय जाला आमी गोंय राज्यान भोंवपाक आमच्या गोंय राज्यान आमी भोंवपाक कांय असो भंय उरना पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या राज्यांत वता तेन्ना एक मनांत सदांच भंय किंवां एक प्रश्न येता की तो म्हणल्यार आमचो सुरक्षेचो आमी ट्रेनीन किंवां बसीन किंवां गाडयेन वयतात तेन्ना आमी सारकी सुरक्षीत त्या जाग्यार पावतली काय ना हो एक मोठो प्रस्न आमच्या मनान येता त्या जाग्यार पावून आमकां हॉ हॉटेल किंवा खंय रावची आमची सुविधा सारकी आसतली काय ना हे हेजोच हुस्को बी आसता तातून आमकां सारक्यो सु सुविधा आसतल्यो कांय ना हाचो एक प्रश्न पडटा तशेंच आमच्या वांगडा चेडवां किंवां अशे कोण ल्हान भुरगीं आसता तेंचोय तेंची चड काळजी अशी आमकां घेवपा पडटा तेंची सुरक्षा ही तेंची सुरक्षा ही पयलीन पळोवची पडटा ती सुरक्षा ती सुरक्षीत उरतली कांय ना हेंच चिंतची पडटा आमकां पयलीं आनी केन्नाय खंय अशी राज्यान भोंवपा वयता तेन्ना मदींच गाडी बंद पडली किंवां पेट्रोल सोंपलें किंवां गाडी मोडली जाल्यार आमकां मॅकॅनीक मेळटलो किंवा कोण गाडी सारकी करपाक मेळटलो हो एक प्रस्न पडटा वाटेर कसलो प्रसंग जालो जाल्यार आमी तेका सम सामोर वचपा शकता काय ना ह्याचो उको उरता लोक कशे उरतले दुसरे राज्याचे लोक कशे उरतले तेंची तेंची वागणू कशी उरतली हेचो बी हेची बी चिंता आमकां उरता ल्हान ल्हान चोरी आज काल खूब प्रमाणांत वाडल्या आमी आमचे पयशे किंवां डॉक्युमेंट आमची बॅगां आमची मौलीक कितें आमी सामान व्हरता भोवपा वयता तेन्ना ते आमी सारकें अशें दवरपाक जाय ते सारकें दवरपा लागून कितें करपाक जाय हेचोय एक विचार आमी करपाक पडटा किंवां आमी रस्तो थंय खंय भटकली जाल्यार कोणां आमकां हेल्पाक मेळटलो हो बी एक हेची बी एक उस्तुक्तां मनान उरता रज्य राज दुसरे राज्य जेन्ना कितें खंयचो गांव भोंवता तेन्ना थंयचे लोक कशें आसतले किंवां थंयचे लोक दुसऱ्यांक फटोवपाचे बी आसता हाचोय हाची भिरांत मनान उरता त्या गांवांत आमी नवी उरता किंवां त्या राज्यान आमी नवी उरता आमकां खंयचे रस्ते बी खबर आसना तेन्ना खूब लोक अशे उरता जे लोकां यूज करता फटयता फटयता फटोवपाचे बी आसता तो आपली सुरक्षेचो विचार सदांच करपाक जाय